म्हाका सर्वीस केल्यार ओलमोस्ट आतां वीस वर्सां पुराय जाल्ली आसा आनी हांवेन खुपशे कंपनिनी जेन्ना आंव प्रायवेट जॉब करतालो तेन्ना खुबशे कंपनिनी जॉब केलो आनी देशाच्या भायरूय जॉब केलो पूण जेन्ना हांव परत जेन्ना गोंयान जेन्ना आयलो तेन्ना हांवें परत प्रायवेट जॉब म्हाका घेतलो पूण फॅमिली हांव पुराय टायम दिवंक पावनाशिल्ल्या कारणान सरकारी नोकरेचो शोद घेवपाक सुरवात केली आनी अशीत सरकारी नोकरिच्यो एग्झामी दिवन दिवन तीन चार वर्सां तरी गेली पूण शेवटी म्हाका वीज खात्या ह्या ह्या डिपार्टमेंटान म्हाका नोकरी मेळ्ळी तोत एक म्हाका आनंदाचो जो ह्ये आसा जेन्ना दोन हजार सोळांत जेन्ना म्हाका सरकारी नोकरी मेळ्ळी तोच एक आनंदाचो एक क्षण आसा